ہیلو آپ ٹیکسی سروس سے بات کر رہے ہیں میں ایک دن بہت رات کو اپنے آفس سے نکلی تھی اور مجھے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی اور میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہو رہے تھے کیونکہ میں ٹائم پر اپنے گھر نہیں پہنچی تھی رات کے ڈھائی بج رہے تھے اور مجھے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی تھی پھر مجھے میری آپ کے ڈرائیور سے بات ہوئی اور آپ کے ڈرائیور کی میں نے اولا بک کری اور پھر وہ آیا اور وہ بہت ہی اچّھا تھا جس نے مجھے بہت ہی اچّھے سے میرے گھر پر پہنچا دیا اور میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس دن مجھے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھی جس کی وجہ سے میرے گھر والے بھی بہت پریشان تھے میں آپ کا دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح سلامت گھر پہنچایا تھینک یو